ہم نے اردو بچپن میں جب ہم اپنے تعلیمی دور کے شروعاتی دور میں تھے تب ہم نے اردو سیکھنے کی کوشش کی تھی اس وقت ہمارے گھر میں اردو کی بہت ساری کتابیں موجود ہوتی تھی جیسے کہ ناول کی کتابیں نظم و نظام کی کتابیں اور چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی کتابیں بہت سارے اردو کے رسالے آتے تھے اور ہمارے گھر میں اس ٹائم اردو کے اخبارات آتے تھے جس سے بہت دلچسپی ہوتی تھی پھر ہم نے شروع کیا دھیرے دھیرے اردو کے چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھنے سے پھر جب وہ بہتر ہوتی چلی گئی تو اس کے بعد ہم نے اسٹاٹ کیا اردو کی ناول پڑھنا جس سے ہمیں بہت ساری جانکاریاں بھی ملی بہت ساری معلومات حاصل ہوئے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں جاننے کا شوق ہوا پھر ہمیں شوق ہوا اردو کے اخبار پڑھنے کا تو ہم گھوم پھر کے کہیں بھی جاتے تھے تو اردو کے اخبار جہاں ملتے تھے وہاں پڑھنے لگ جاتے تھے پھر دور آیا شوسل میڈیا کو تو جہاں پہ ہم نے اردو سے ریلیٹڈ بہت سارے آرٹیکل پڑھے اور اردو سے رشتہ گہراتا چلا گیا پھر آگے چل کے ہم نے اردو کی بہت ساری کتابیں جیسے کہ فضل الرحمان صاحب کی کتاب کئی سرے آسمان کئی سرے چاند آسمان میں تھے اس طرح کی کتابیں پڑھے اور اردو کے اخبارات کا مطالعہ لگاتار کرتے رہے جس سے ہماری اردو اور بہتر ہوتی چلی گئی اردو ایک بہت ہی اچھی اور نفیس زبان ہیں جسے ہر کسی کو پڑھنا چاہیے پھر اس کے بعد اردو کے اخبارات پڑھنا اسٹاٹ کیے ابھی اردو سے میرا رشتہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اردو کی کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی بکس یا کوئی بھی آرٹیکل یا کوئی بھی اخبار دیکھتے ہیں تو ہمارے اس کو جاننے کی خواہش ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس کا مطالعہ کرنے لگتے ہیں جس سے ہماری اردو کے الفاظ اور بہتر ہوتے چلے گئے ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو اردو سے ریلیٹڈ جو بھی کتابیں ہوتی ہے انہیں اپنے ساتھ لے آتے ہے اور انہیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ اردو اور بہتر ہو سکے اردو کے بارے میں جاننے کی اور کوشش کرتے ہیں اردو ایک بہت اچھی اور نفیس زبان ہے اسے ہر کسی کو سیکھنا چاہیے